पयली म्हाका रांदपाक तितलें आवडनासलेले हांव सदां म्हजे मम्मीक किचनाक रांदता तें पळयताले पूण म्हाका तेन्ना कांय कळनासले कितें कितें घालप ते आनी हांवे कितें केलें जाल्यार तें पाड जावन वयताले जेन्ना हांव किचनाक बोसोन मम्मी पळोवपा लागलें बारीकसाणेन पळोवपा लागले म्हाका मागीर कळ्ळें की मम्मी कशे कितें कितें घालता आनी कशें जाता तें मम्मी म्हजी अशी म्हत्वाची भुमिका की म्हाका रांदपाक आनी रांदपाक उमेद येवपा लागली तिचे हातीचे जेवण जेवल्या तूं स्वादिश्ट आनी एक एक पाटी जेवल्यार तुका परत परत अशें खाव खावन दिसतले ती चण्याचो रोस सगळे करता शिवराक रांदता आनी नुस्त्याचे बी खूब बरें करता म्हाका म्हाका तिच्या हातीचें जेवण आनी आमच्या घरांतल्यान सगळ्यांक आवडटा म्हाजो पप्पा आनी हांव दुसऱ्याय गेल्यार तितलें तेका जेवण आवडना पूण मम्मीचे ताका रांदिल्लें खूब आवडटा तिच्या हातीचे मट्टन आनी रोस खूब बरो जाता ताका पळोवन म्हजो भाव बी रांदप रांदपाक शिकपा लागलो तो आतां एक शेफ असो आसा आनी तो बी म्हाजो एक म्हत्वाचो भुमिका की म्हाका रांदपाक उमेद येवपा लागली खूब आतां इल्ली इल्ली जेन्ना व्हड जाले तान तेन्ना म्हाका रांदपाची आवड म्हज्या मनाक वाडपाक लागली हांवे सोका सोकास करून इले इल्ले रांदपाक शिकपाक लागले कितलें घातल्या कशें जाता कितलें घालपाक जाय उदक कितलें घालपा जाय मीठ हळद मिसांगी पिठो हे सगळे पळोवन पळोवन हांव शिकले आनी आतां म्हाका रांदपाक कळटा पूण म्हाका रांदपाक खूब अशी उमेद येता की जे जे हांव रांदून घालता तें मागीर म्हज्या घराच्यांक दिवपाक म्हाका खूब अशी उमेद येता आनी ती खावून म्हाका ती जेन्ना म्हाजी तोखणाय करता तेन्ना आनीक उमेद दिता तशें हांवे कोर्स बी कांय घेवं ना पूण म्हज्या घरांतल्या मम्मी मुमीचो आदार आनी भावाचो आदारान म्हाका रांदपाक कळपाक लागले म्हाका तशें व्हडले व्हडले पकवान करूंक कळना पूण बारीक कडी रोस अशें अशें कळटा म्हाज आनी चड करून हांव मोबायलाचेर विडियो वा कोणी कोणाक विचारून अशें रांदता मोबायलाचे पोवून हांव बिर्याणी भाजी पांव भाजी सगळें करता तितूक विडिओ भितर म्हाका सगळे एकान एक सगळें वस्तू कितले घालपा जाय तेजी मात्रा कितली सगळें तितूक आसता हांवे म्हाज्या इश्टाकूय हांये म्हाज्या हातींतले रांदून घातिल्ले आसा हय तांची हय तांकां खूब आवडटा म्हज्या हातीचें जेवण आनी तांकां तांची तांची तोखणां आयकून म्हाका खूब उमेद जाता आनी म्हाका आनी खूब मुखार रांदून रांदून दिसता चडशे हांव चडशें हांव मम्मी घरा आसना तेन्नाच रांदता नाजाल्या मम्मी रांदता मम्मी ना तेन्ना हांव एकले सगळें सगळें रांदून दवरता शीत कडी भाजी वा आनी कितें अशें चडश् चडशे हांव हांवेन एकूच फावटी केक करपाचो ट्राय केल्लो पूण तो म्हज्यान जालो ना मागी हांवे केक करपाची सुरवात म्हाज्या भावाक पळोवन केल्ली पूण ती तो करता तसो तितलो म्हाजो बरो जायना पूण हांव ट्राय करीत रावतले आनी हांव ट्राय करीत रावतले जेन्ना परत बरो जातलो म्हज्या धाकट्या भावाक म्हाजे रांदिल्ले खूब आवडटा खूब आवडटा तो म्हाका परत परत हें करून दी तें करून दी म्हणत आसता ताका लागून हांव सद सदांच म्हाका रांदचें पडटा म्हज्या पोप्पाक बी हांवे रांदिल्ले खूब बरें लागता आनी मम्मी बी म्हाका केन्ना केन्ना रांदपाक लायता आनी म्हाका म्हाक म्हाका फु फुडें खंय वसून अशें रांदपाक पडलें जाल्यार जाल्या म्हाका उपाशे रावचे पडपाना ताका मेन मुखेल म्हळ्यार म्हाका कोणाची अशें आदार घेवचो पडचो ना रांदपाक लागून हांव स्वताक रांदून जेवपाक शकता आनी दुसऱ्याकू बी रांदून घालपाक शकता म्हजो म्हाजो आवडटो रांदपा रंदपाचो डीश म्हणल्यार बिर्याणी करपाक म्हाका ती करपाक खूब आवडटा आनी ती करपाक म्हाका एक तीन वरां नाल्या दोन वरां लागता जशें तुजे करपाचे काम आसा तशे आनी बाकीचे हांव बारीक बारीक ताती हामलेट करप रोस करप पडी सालाद सगळें करप